साढ़ा शैह्र इक मंदरें दा शैह्र ऐ इत्थै तरहां तरहां दे मंदर न हर साल इत्थै करोड़ां लोक आंदे न इत्थै रजौरी पुंछ पास्सै बी बुढ़े अमरनाथ न जम्मू बैश्णो माता ते लोक नंगे पैरें बी जंदे न नवरातरें च इत्थै बड़ा गै रश होंदा ऐ कश्तबाड़ पास्सै मचेल माता बी ऐ लोक छड़ी लेइयै जंदे न इत्थै सरदारें दे बी गुरुद्वारे बी जंदे इत्थै लोक गुरूपूर्व गी बड़ा मंदे न इत्थै हर साल भण्डारा होंदा गुरूपूर्व गी बड़ा अच्छा भण्डारा होंदा अगर अस अपने साम्बे दे बारे च गल्ल करचै इत्थै हर इक बरादरी दा कुल देवता ऐ जेह्ड़ा इस्सी अस मन्नेआ हर साल बिच्च दो बारी मेल लगदी ऐ इत्थै बी भण्डारे होंदे न अस केह् केह् बनाने आं उत्थै उत्थै पैह्लें साढ़े दाते दी गै मेल होंदी बीरपूर दाते दा तलाऽ ऐ उत्थै मेल होंदी ऐ पैह्ले रूट बनांदे गोह्टे दा गोह्टे कट्ठे करियै उत्थै आट्टे दा रूट बनांदे जेह्ड़े कि अस दाते दे चढ़ानेआं उ'दे बाद दाल चौल अम्बल बनदा कदूं दा अम्बल होंदा बड़ा मजा आंदा छे छे म्हीने दे बाद इत्थै मेल लगदी ऐ ते बड़ा गै मजा आंदा ऐ अम्बल अस खाने पीने दे बारे च सोच चै इत्थै बड़ा अच्छा भोग बी लगदा लोक तरहा तरहा दे स्टाल बी लाए दे होंदे न ते साढ़े इद्धर बड़ा गै अच्छा ओह् बनांदे न नागपंचमी बसाखी मेला बी लगदा स्वांक्खै मेला बी लगदा ते नागपंचमीं गी नाग देवते दा ओह् कियूर बनांदे मंदरा बनांदे खीर बनांदे मालपूड़े बनांदे ते बबरू बी बनांदे कियूर बी बनांदे होर इ'न्ना अच्छा मतलब बड़ा मजा आंदा साढें देवतें दा बड़ा अच्छा जेह्ड़े साढ़ी कि रक्षा करदे न अस उं'दा तेहार मनान्ने आं अगर अस अपने लान पान दे बारे च दिक्खचै ते इत्थै कपड़े बी अच्छे होंदे न सूट रवाजै दा सूट सोआंदे पजामां कुरता पांदे ते फ्ही बस साढ़ी सुड़ी दा कोई बड़ा घट्ट पांदे न ते स्वांक्खै मेला लगदा हर गर्मियें दे बिच्च इत्थै मेला लगदा मेले बिच्च इ'न्ने झुल्ले होंदे लग्गे दे कि बच्चे बड़े खुश होइयै आंदे न इत्थै तरहां तरहां दे लोक इत्थै इ'न्ना रश होंदा ऐ कि मतलब इत्थै मतलब गड्डी कोई अग्गें जाई निं सकदी सब पैदल जंदे न ते उत्थै न्हाने दा बी इ'न्ना अच्छा प्रोग्राम मतलब कि बनाए दा कि तलाऽ बनाए दा बड़ा गै सोह्ना तलाऽ ऐ अगर कोई दिक्खेआ जा ते बड़ी अच्छी जगह मनन्ने आह्ली ऐ एह् ते साढ़े इद्धर पास्सै साढ़े डोगरें दा इन्ना खाने पीने दा लाने दा बड़ा मजा ऐ ते बाह्र जाइयै बाह्र कोई मजा निं ऐ साढ़े इद्धर साढ़े जम्मू च बड़ा ओह् अच्छा प्रोग्राम ऐ इस्सी अस मतलब मुसलमानें दा बी होंदा इत्थै पीर बाबे दा बी बड़ा ओह् लगदे छिंझ होंदियां न ते मुसलमान लोक बी बडे़ ओह् करदे न ते अच्छे अच्छे कपड़े पाइयै ईद आह्ले दिन बड़ा ओह् करदे न मिली झुलियै सारे रौंह्दे न इत्थै साढ़े साम्बै दे बिच्च ते हून साढ़ें इद्धर भाई बड़ा प्यार ऐ ऐसी गल्ल निं ऐ कि साढ़े जम्मू दे बिच्च इ'न्ना प्यार ऐ ना लोकें दा कि हद्ध कोला जैदा अग्गें दिक्खे जा ते बिच्च किश लोक थोह्ड़े करदे न लेकिन सब चंगे न दाते दाते दा तलाऽ इ'न्ना मजा आंदा ना ते ओह् ते बड़ा मजा आंदा साढ़े देवते न कुल देवते न उत्थै लोकें स्टाल बी लाए दे होंदे न जूस बगैरा स्टाल लांदे पकोड़े दा स्टाल लांदे हलवे दा स्टाल लांदे बड़ा मनदे लोक बड़े इ'दे दाते दे दाते दी जेह्ड़े मतलब ओह्दे मसेरे भ्राऽ हे ते उ'नें उस्सी उ'नें गी मरवाए दा लेकिन ओह् बी आंदे उत्थै चाढ़क बी आंदे चाढकें कन्नै बदला लैते दा ते चाढ़क बी आंदे ते चाढ़क बी बड़े लोक मनदे उ'नें गी ते इस बास्तै कि अस दाते दे तलाऽ गी बड़ा मनन्ने आं ते उं'दियां बी तिन्न जगह न उत्थै पीरपूर ऐ दाते दा तलाऽ ऐ उत्थै इक जगह होर देरा ऐ तिन्न जगह न एह् उत्थै मेल लगदी साढ़ी छे छे म्हीनें बाद जिसलै कुते ब्याह् होंदा किश बी ओह् रकादे फिरदे ओह् बी उत्थै जंदे न साढ़ै सूत्तरा आवै ओह् उत्थै जंदे ते अस बड़ा मनन्ने आं उ'नेंगी ते इस बास्तै